होशंगाबाद ज़िला जोकि काफी प्राचीन हमारे क्षेत्र में ज़िला है जोकि नर्मदापुरा पुरम के नाम से अब जाना जाता है हमारे होशंगाबाद ज़िले में काफी विविधताएँ हैं जैसे कि यहाँ पर सबसे फेमस तो नर्मदा जी हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सुदंर शहर ज़िला और यहाँ के लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे प्यार से और सम्मान से एक दूसरे को देखना चाहते हैं और कभी भी यहाँ वाद विवाद ऐसी कोई समस्या कभी नहीं हुई है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है इसका नाम यहाँ के राजा होशंग शाह जी के नाम से यह पहले जाना जाता था जोकि यहाँ के पहले राजा हुआ करते थे जोकि काफी अच्छे राजा रहे हैं अपने ज़माने के और यह ज़िला काफी सांस्कृतियों से भरा पड़ा है यहाँ के लोग एक दूसरे को काफी सम्मान की नज़रों से देखते हैं और अपराध की दृष्टि में यह काफी निचले स्तर पर आता है और यहाँ पर सबसे बड़ा रोज़गार जो है लोग किसानी और व्यपार के माध्यम से करते हैं जोकि काफी सम्पन्न हैं काफी अच्छे से अपने आपको सम्पन्न करते हुए इस ज़िले का नाम आगे बढ़ा रहे हैं इस ज़िले में कई सारे तहसीलें हैं जोकि अच्छी भी हैं जिसमें तहसीलों का नाम सोहागपुर बाबई पिपरिया है बनापुरा ये तहसीलें हैं इसकी तो ये तहसील भी काफी अच्छी हैं यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो नेता हैं वे भी अच्छे रहें और यह विकास की ओर आगे बढ़े